हैलो ह्जी कु'न बोल्ला दा अच्छा अच्छा बोल सुशमा केह् गल्ल अच्छा अच्छा केह् केह् लैना सब्जी सनाओ दिक्खने आं साढ़े कोल ऐ किन्ने किन्ने किलो चाहिदी सना अच्छा अच्छा कोई गल्ल नेईं तू मी सना तुगी केह् केह् सब्जी चाहदी में पाइयै रक्खी ओड़ना नि जिसलै तुगी टाइम लगदा तूं आइयै लेई लेआं इत्थूं हां हां हैन हैन बच्चा ऐ हां है गंढे हैन आलू लैने आलू अच्छा अच्छा और भिडियां बी हैन टमाटर बी हैन ओह् हां ओह् कदें कंदे मेरा जगत बौंह्दा जिसलै दकान उप्पर उसी पता नेईं चलदा ओह् इ'यां गै करी ओड़दा ओह् तालदा नेईं ऐ ना सब्जी हां कोई गल्ल नेई कोई गल्ल नेई तुस बेफिकर रवो में इत्थे थुआढ़े लिफाफे बनी ऐ रक्खी ओड़ना तुसेंगी जिसलै टाइम लग्गेआ तुस लेई लैएओ हां चल कोई नेईं में लिफाफे ब'न्नन लगेआं तू आइयै लेई लेआं ठीक ऐ चल हां कोई गल्ल नेईं लेई लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ